माइ गायनायनि सोमोन्दै ना माइ गायनायनि सोमोन्दैबाथ' गोलाव जालाङोलै इसे माइ गायनायनि जुदि बे खोथिया फुनाया खोथिया फुनानै दै फ्रब्लेमाथ' फ्रब्लेम जाबाय र' दै रानख्रावबायबा मा खालामनांगौ बेखौलाय ओइयाव माहोनो जामफैफोरखौ दैयाथ' दंग'जोंबो दै मोनो एसे मोननाया मोनब्लाबो जामफैफोरखौ रानबायबायबा थेनाना लायनांगौ थेखांनानै लाबोनांगौ माबाबाबो सेलाय बेलायबाबो खस्थ' खालामनानैथ' माबानांगोन गायनांगोन खोथिया फुबाय जखन बेबायदि खालामनांगोन आरो ओमफ्राय जाद्रायाबायदिबाथ' रानख्र'बथारोबा बाराद्राय रानख्रावथारोबाथ' खस्थ'आनो गोग्लैगोन खस्थ' खालामबाबोथ' बैखौ फोबाय नालाय माबा मोनसे खालामनानैबो मोनाफोराव बा सानफोराव माबा मोनसे बेबस्था खालामनानैबाबो लाबोनानै गायनांगोन आरो ओमफ्राय गायखांबायदे जेनेबा गायखांनायाथ' गायखांबाय जेनेबा गायखांबा रानखांबाबो बे नैबे थाखा फैसा गारनानैबाबो बरिं गायनाय मेसिनजों बोखांनानै सुबिदा लानांगोन आरो बेखौ बरिंखौ नों सुबिदा मेसिन खालामनानै लायोब्ला गाव गावनो मोजांबो जायो थाबबो जायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय मा खालामनांगोन दैयाथ' बोबाय नालाय नों हासार हुसारबो होनांसिगोन रानखावबाय नालाय बे जिङाव दै सानानै नों दैजों मिक्स खालामनानै दैखौ होयोबा मोजां आरो हासारजों माइ गायनायफ्राव माइफ्राबो एसे बोलो फैसिगोन ओमफ्राय दंग'फ्राबो बिदिनोसै माब्लाबा दं माब्लाबा गैया दा नों दैमा दंबा नों बान्दो थिखांनांगोन बान्दो थिखांनानै नों बेखौ राननानै आराम लाबोनांगोन लाबोनानै बे माइयाव सोनांगोन बेनो आरो बे गायनायफ्राबो बिदिनो हालेवनायफ्राबो बिदिनो माबा माहोनो दैया रानखावथारबा खस्थ' गोग्लैयोना गायग्रा फुग्राफ्राबो हाब्रु जाबासो मोजां हाब्रु जाबासो मोजां जालाङो नालाय बरिंखौथ' दा नांखागोन आजिखालि बरिंसो जाबाय नालाय बरिंखौथ' नों दोथाबनांगोन नोङो माबा मोनसे खायदा खालामनानैबाबो होमबासो नों खेथिखौ मोजां मोनगोन नालाय दा बे खेथि मोनब्लासो नों फसलाबो फैगोन थाखा फैसा फैगोन फाननाय फाननानै माबानानै बेबायदि खालामबासो मोजां जालांगोन आरो ओमफ्राय उनावथ' मा खालामनो बेनो आरो ओमफ्राय दा मा बे साननायनि जोङो मावनाय जायो आरो दा मेलेम खाथिनानैसो मावनाय जायो माब्लाबा समाव जों माइ गायनाया बिरादखौनो जोङो दै बा बिराद खस्थ' मोनो खेथियाबो जाया जेसेबां दै सोनो हागोन इसेबां मोजां जालांगोन होनबासो फसलाबो मोजां फैगोन थाखा फैसाबो हाबगोन बेबायदि आरो ओंखायनो मावनाय दांनायफ्राबो बिराद माबा जालाङो खस्थ' जालाङो